تو میں سب سے زیادہ میری سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ ہے میری زبان جیسے میں کہہ سکتی ہو ں کہ اگر کوئی میرے سامنے غلط بول رہا ہے تو میں اس کا ترنت جواب دے دیتی ہوں اور میں اسے اتنی باتیں سنا دیتی ہو تو اس چیز یہ میری طاقت ہے اب ایسا نہیں ہے کہ میں فضول بولتی ہوں فضول صرف میں اپنی فیملی میں ہی بولتی ہوں باقی باہر اگر کچھ کوئی میرے سامنے کچھ غلط کر رہا ہے تو میرا یہ ہے کہ میں اپنی زبان کا استعمال کرتی ہوں صحیح چیز کو صحیح بول سکوں یہ مجھے اپنی سب سے بڑی طاقت لگتی ہے اور کمزوری کمزوری میری سب سے بڑی یہ ہے کہ مجھے کہ کہیں بھی مجھے چھپکلی دکھ جائے تو میں بہت ڈرتی ہوں اور مجھے اتنا ڈر ہے چھپکلی کا کہ چھپکلی سے اگر میں دس قدم دور بھی ہوں تو مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے اب پتا نہیں یہ ڈر مجھے کب سے بیٹھا لیکن مجھے واقعی میں چھپکلی سے بہت ڈر لگتا ہے سبھی لوگ کہتے ہیں کہ تو چھپکلی سے ڈرتی ہے پر ہاں یہ میرا سچ ہے کہ مجھے چھپکلی سے بہت ڈر لگتا ہے